हैलो हैलो बोल्लो हां जी मैडम जी साढ़ी दुकान पर हमेशा नमें नमें डिजाइन औंदे ही रैंह्दे न जि'यां जि'यां टाइम निकलदा जंदा मतलब कि एह् त्याहरें दे दिन चला दे त्याहरें दे दिन चला दे होंदे न ब्याह् श्याह् दे सीजन चला दे होंदे न ते साढ़े कोल नमें डिजाइन म्हेशां पेदे ही रौंह्दे न तुसेंई चाहिदा ऐ कोई

आई सकदे ओ मैडम जी तु साढ़ी दुकान जेह्की ना सवेरै सत्त बजे खुलदी ऐ ते शाम्मी नौ बजे बंद होंदी ऐ तुस कुसै बी टाइम आई सकदे ओ इस टाइम पचुंजा सट्ठ दी रेंज च ऐ चला दा शायद कोई गल्ल नि मि सनाऊड़ो तुस ते तुं'दा टाइम पूरा प्रफैक्ट करियै रक्खुने आं के कदुूं औना ऐ तुसें ते पूरे ओह् करियै करूने आं ठीक ऐ फ्ही तुं'दा टाइम जेह्का दपैह्री बेल्लै अस सेट्ट करूनेआं तुस आई जाएओ ठीक